ہم لوگ اپنے بچپن میں کھیلتے تھے کبڈی کھوکھو اور پکڑم پکڑائی یہ سب گیم ہم زیادہ کھیلا کرتے تھے ہاں اسے ہم چھت پہ کھیل لیتے تھے پارک میں کھیل لیتے تھے یا اسکول میں زیادہ تر کھیلنے جاتے تھے کھوکھو کا نِیم ہے کہ اس میں دو ٹیم بٹتی تھی اور کبڈی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا دو ٹیم بٹتی تھی اس میں ایک لیڈر رہتا ہے اور پھر ہم وہ لوگ نیچے بیٹھتے اور پھر ہمیں بھاگ کے پکڑا جاتا ہے اور جو پکڑ جاتا ہے پھر وہ نہیں وہ کھیلتا ہے آوٹ ہو جاتا ہے ایسے کھیلتے ہیں ہم کھوکھو کبڈی لیکن پکڑم پکڑائی میں ایسا نہیں ہوتا ہے پکڑم پکڑائی میں کوئی ٹیم نہیں بٹتی ہے اس میں سب الگ الگ ہی ہوتے ہیں ایک چور ہوتا ہے جو کہ ایک پارٹی کو پکڑتا ہے پوری پارٹی کو اور وہ لوگ انہیں پکڑتے ہیں ہاں اور پھر جو جو پکڑا جاتا ہے پھر وہ چور بنتا ہے پھر دوبارہ ایسے ہی ہوتا ہے جو چور بنتا ہے پھر وہ انہیں پکڑتے ہیں پھر جو پکڑا جاتا ہے پھر وہ چور بنتا ہے اور ایسے ہی دکم دکائی بھی ہوتا ہے دکم دکائی میں ایک لوگ آنکھ بند کر کے رہتا ہے اور وہ انہیں آنکھ بند کر کے رہتا ہے اور گنتی گاتا ہے اور پھر جو دبکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں ڈھونڈتا ہے پھر دھپا اور آئس پائس کرتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ دھپا کرتے ہیں اور یہ آئس پائس کرتے ہیں